हिन्दी भाषा जो है बहुत सरल ओर सहज भाषा है इसको किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं किसी मुहावरे के अनुरूप भी बोल सकते हैं हैं चुटकुलों में वी बोलते हैं हर चीज़ में बोलते हैं इस हर जे हिन्दी भाषा जो है हमारी हर क्षेत्र में अलग अलग तरीक़े से बोली जाती है अलग अलग तरीक़े से कही जाती है समझी जाती है हिन्दी भाषा जो है बहुत ही सरल सहज और बहुत प्रचलित है मतलब यानी कि जो पुरातन काल से चली आ रही है जो हिन्दी भाषा है हैं इसका वर्णन हर चीज़ में मिलेगा आपको हिन्दी भाषा जो है इससे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं बड़े बड़े पुराण लिखे गए हैं हिन्दी भाषा का इतिहास जो है वह हज़ारों वर्ष पुराना है हैं और हिन्दी साहित्य का अभिभार्व स्वीकार किया जाता है हें हिन्दी भाषा सिर्फ भाषा या सम्वाद का ही साधन नहीं बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृत सेतु बाँधता है हिन्दी का स्वरूप शेर शेरनी और अर्ध मगधी विकसित हुआ है हाँ जनतांत्रिक आधार पर हिन्दी विश्व भाषा है क्योंकि इसके बोलने समझने वालों की संख्या तो संसार में तीसरे नंबर पर है